اسکول کے بعد شام کے ٹیوشن یا پرائیویٹ کلاس لینے کے کئی فائدے ہیں جیسے اسکول میں کئی سارے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنے ڈاؤٹس کلیئر نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کئی ڈاؤٹس جو ہے وہ انسولڈ رہ جاتے ہیں تو ہم اگر شام میں پرائیویٹ کلاس یا پھر ٹیوشن جاتے ہیں تو وہاں پر کم بچے رہتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے ایکسٹرا ڈاؤٹ سالوو کر سکتے ہیں ہم اپنے رزلٹ کو امپروو کر سکتے ہیں جو رزلٹ ہمارے پہلے کم آ رہے اگر ہم ٹیوشن ایکسٹرا پڑھیں گے تو ایک گھنٹہ ایکسٹرا ٹیوشن لینے کے بعد ہم اپنے کئی ڈاؤٹس جو ہے ٹیوشن ٹیچر یا پرائیویٹ ٹیچر سے ہم سالوو کروا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو رزلٹ ہے وہ کافی امپروو ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی ہم ایکسٹرا لگاتے ہیں پڑھنے میں شام کی کلاس کے اندر جو ہے ہمارے ٹیچر سے جو ہے زیادہ بات چیت ہوتی ہے اور زیادہ بنتی ہے جس میں ہم ان سے کئی ساری چیزیں کئی سوال پوچھ سکتے ہیں جو اسکول میں ہمارے ہوم ورک ملے ہوتے ہیں تو اسکول کے جو ہمارے ہوم ورک ہوتے ہیں اگر اس میں ہماری کوئی دقت آتی ہے تو ہم اپنے اسکول والے ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتے جوکہ ہم اپنے ٹیوشن والے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں تو یہی کچھ فائدے ہیں جو اسکول کے بعد ہم شام کے پرائیویٹ ٹیوشنس لیتے ہیں تو اس سے ہمارے جو رزلٹ ہیں اور ہمارے جو سوچنے کی چھمتا وہ کافی امپروو ہوتی ہے